حیدر آباد ضلع میں تو منائے جانے والے اہم ثقافتی تیوہار میں عید ہے بقرعید ہے ابھی محرم ہوا ہے محرم کو تو وہ بہت ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں پورا ماتم ہوتا ہے پورا وہ ہاتھی کا جو چار پھیرا پورا پورا پھیرا ہوتا ہے وہ ہاتھی کا پورا ایک دم تلوار سے پورا ماتم کرتے ہیں پورا دیکھنے لائق ہوتا وہ اس طرح سے بہت ہی زیادہ بھیڑ رہتی ہے ایک دم جانے کا بھی راستہ نہیں رہتے اور اسی طرح سے دیوالی ہولی بھی یہاں پر اچھے سے ہو جوش و خروش سے مناتے ہیں